ہندوستان میں بہت سی ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہ بہت ہی مقدس جگہ اور بہت مقدس مقام پر جاتے ہیں مثال کے طور پر اجمیر شریف ہے دیوان شریف ہے اور اِسی طریقے سے بہت سی ایسی مزار ہیں اور مندر ہیں اور گردوارے ہیں جہاں پر لوگ جاتے ہیں اور اپنی سر جُھکاتے ہیں اور اپنی منتیں مانگتے ہیں اور اِن میں سے جو ہیں ایک روایت کے دِن منایا جاتا ہے اِس میں لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دِن کو مناتے ہیں اور بہت سے لوگ اِس حد تک گُزر جاتے ہیں کہ ایک بھی کاٹ کیک بھی کاٹتے ہیں میلا جاتے ہیں اور میلا جا کر اچھی اچھے سامان خرید کر لاتے ہیں اور گھر میں کھاتے ہیں دوسروں کو کھلاتے ہیں گھر میں اچھے اچھے پکوان اور ڈش بناتے ہیں اور گھر میں خود کھاتے ہیں بچوں کو کھلاتے ہیں اور رشتے داروں میں بھی بانٹتے ہیں اور گھر والوں میں رشتے داروں میں دعوت کرتے ہیں اور لوگ اور لوگوں کو بُلا کر اچھے سے اچھا کھانا کھلاتے ہیں